जों जोंनि हारिनि आसार खान्थि बुङोब्ला जोङो धोरोमखौनो बुंनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला आसार खान्थि आरो धोरोमजों खाथि सोमोन्दोगोनां बिनिखायनो जोङो जोंनि हारिनि गाहाइ आसार खान्थि बुङोब्ला जोङो धोरोमारिखौनो बुंनांगोन बिनिनो बिदिन्थि महरै खेराइ दा खेराइआवबो जोङो जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय जेनबा खेराइ फोर्बो बुंनाय जायो बियो बाथौ धोरोमनि मोनसे फोर्बो दा बेफोर आसार खान्थिआ गोदो गोदाय जोंनि आबौ आबैमोननिफ्रायनो सोलिबोबाय थादों दा बेफोरखौ नायनो थाखाय गोबां दावबायारिफोर फैयो जोंनि हादरनिनो नङा गुबुन हादरनिफ्रायबो फैयो गोबां दावबायारिफोरा बेखौ नायनो बिजों लोगोसे दावबायारिफोरनि अनगायैबो माखासे बिजिरसंगिरिफोर बिसोर बिजिरसंगिरिफोराबो बेखौ फैनानै नायफैयो बिजिरनो फैयो बिजों लोगोसे जोंनाव गोबां आसार खान्थि दंबावो जेरै हाबा हुखायाव जोङो बेफोर आसार खान्थिफोरखौ फालिबोनाय नुनो मोन्दों बुंनो थाङोब्ला जोङो जोंनि हारिआव बा बर'आव जेब्लाबो जों गोदो गोदायनिफ्रायनो आसार खान्थि नेम खान्थिफोरखौ जों फालिबोनाय नुनो मोन्दों